मैंने फ़स्ट टाइम मीशो से जो ऑर्डर की थी फ़्रॉक वो बहुत अच्छी आई थी इसीलिए मैंने सोचा मीशो में अच्छा प्रोडक्ट मिलता है दूसरी बार भी ऑर्डर करना चाहिए दूसरी बार मैंने जो फ़्रॉक ऑर्डर की पर वो बहुत ही गंदी आई है उसमें मेरे को कुछ भी पसंद नहीं आया उसका कपड़ा भी अच्छा नहीं है और वो फ़्रॉक की डिज़ाइन जो देखा रहा था वो भी नहीं आई है बहुत गंदे तरीके की फ़्रॉक आई है मैंने मीशो से जिस प्रकार की एक्सपेश एक्सपेक्टेशन की थी पर उस प्रकार का प्रोडक्ट नहीं आया है मीशो में तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आते हैं पर आपने जो ड्रेस भेजवाए हैं वह मुझे कहीं से कहीं तक अच्छी नहीं लगी मीशो में सब कुछ अच्छा ही मिलता है वैसे तो पर जो मेरी फ़्रॉक मैंने मँगाई वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मीशो में तो अच्छा अच्छा प्रोडक्ट आता है पर ये फ़्रॉक का कपड़ा भी अच्छा नहीं है और इसकी डिज़ाइन भी अच्छी नहीं है अजीब सी आई है ये फ़्रॉक मुझे ये मीशो की फ़्रॉक चेंज करवाना है क्योंकि इसका प्रोडक्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे अब इसके बदले दूसरी फ़्रॉक चाहिए क्योंकि यह फ़्रॉक घर में किसी को भी पसंद नहीं आई है यह फ़्रॉक का कपड़ा भी बिल्कुल अच्छा नहीं है और इसकी डिज़ाइन भी कुछ अच्छी नहीं है इसलिए मुझे यह फ़्रॉक चेंज करवाना है और इसी के बदले दूसरी फ़्रॉक मंगवाना है